नमस्ते सर मुझे जाना है मुझे पांडु जाना है क्या आप घुमा सकते हैं क्या तो यहाँ रूम वगैरह या मतलब ए सी रूम ये सब व्यवस्था व्यवस्था मिल जाएगी क्या अरे तो कहाँ कहाँ यहाँ से अच्छा है

आवाज नहीं जा रही है क्या मैं कह रही हूँ यहाँ कौन सी जगह घूमने वाली है आप घुमा सकते हैं क्या मुझे पांडुचेरी जाना मुझे पांडुचेरी जाना है मुझे फ़ैमिली के साथ जाना है क्या लगेगा पैसा कितना लगेगा ये तो बताइए पहले जैसे फ़ैमिली है तो आप बस से जाना रहेगा कि

कितने में पड़ेगा जैसे मुझे ए सी वाला चाहिए तो कितने में पड़ेगा आप कम करवा सकते हैं क्या कोई अच्छा होटल बताइए अच्छा अच्छा तो कम करवा सकते हैं आप तो मुझे यहाँ एक महीने दो महीने तक रुकना पड़ेगा तो इस हिसाब से इस टाइम घूम सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे इस टाइम घूमना है तो घुमा सकते हैं कि नहीं ठीक है थैंक यू नमस्ते